फैशन ने भारत को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है जैसे कि अभी हाल ही में पठान फ़िल्म आई थी उस फ़िल्म को देखते हुए मैंने भी उसी फ़िल्म के एक कैरक्टर की तरह एक पोशाक बनाई और पहनी और लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा पसंद किया